مئو ضلع میں کچھ عام رسم و رواج اس طرح منایا جاتا ہے جیسے کہ لوگ ہندو مسلم سب مل کے ہی مناتے ہیں ہمارا کوئی بھی تہوار جیسے ہولی کا تہوار ہو یہ رنگ کا تہوار ہے اس میں خوشی کے تہوار ہے اس میں خوشی کا تہوار مانا جاتا ہے یہ ہندو لوگ اسے مناتے ہیں اور بہت کھل کر اسے منایا جاتا ہے یہاں کے شادی وغیرہ رواج میں بہت زیادہ مانگ کی نہیں ہوتی یہاں پہ جو لڑکے والے جو دے دیتے ہیں وہی ان کی ہو جاتا ہے کوئی مانگ وغیرہ نہیں رہتی مانگ کی یہاں پر کوئی یہ نہیں لڑکی بس اچھی ہو اس کو نکاح کے لئے ہی کی جاتی ہے بارات کا زیادہ نظم یہاں پر نہیں ہے ہمارے مئو میں بہت اچھا رواج ہے کہ یہاں پر بارات کے لئے کم لوگ یہ تیار ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ نکاح کر کے لڑکی کو اپنے گھر لے کر چلے جاتے ہیں یہاں کی کمیونیٹی بھی اچھی سے چل رہی ہے یہاں پہ کوئی کسی سے لفڑا رواج کچھ نہیں ہوتا رسم بہت کم منائی جاتی ہیں یہاں پہ رسم زیادہ نہیں ہے بہت سہولت کے ساتھ سادی وغیرہ یا کوئی تہوار وغیرہ آرام سے منایا جاتا ہے